खेल स्वास्थ्य जीवन शैलीमे हम बहुत तरहके योगदान दै छी जैसेकि कहल जाए कि हँ की जब खेलै उलै छी तऽओहिमे फुटबॉल खेलनाइ हमरा पसन्द अहि फुटबॉलमे आओर क्रिकेट दुगो गेम अइसन छै जाहिमे कुछ जादा खेलै छी कबो कबो हफ्तामे दू बेर कबड्डी भी खेलै छी तऽ क्रिकेट खेले से ई होइ छै कि दौड़े उसमे इधर उधर भागेके पड़लै फुटबॉल एहिमे भागेके पड़ै छै जाहिमे दौड़ै पर मांशपेशीके खिचाव उचाव बढ़िऑं से भेलक पूरा बॉडी सुडौल अच्छा होलक जैसे कि कोइ भी बीमारी उमारी होए ओकर आगे के जे रहै छै ओ काम आबै छै जैसे जे स्वास्थ्य शरीर रहै छै ओहिमे बीमारी उमारी कम ऐलक ओहिमे कोइ जादा परेशानी ऊरेशानी न होइ छै उमर भी बढ़ै छै अगर अहाँकेँ जे शरीर छै ओ स्वास्थ्य छै तऽ ओ शरीर कोइ भी काम होए छोटा काम होए बड़ा काम होेए कुछ समान ढोयेके हइ कोनो काम करेके लेल हइ तऽ ओहिके लेल शरीर एकदम सुडौल होएके चाही तऽ ओहिके लेल स्वस्थ्य जीवनशैलीके लेल की की करेके चाही तऽ सबसे पहिले सुबह उठके दौड़ेके चाही व्यायाम करे के चाही दिनभर भोजन ओजन पर भी ध्यान रखेके चाही स्वास्थ्य जीवनशैलीमे भोजनके बड़ा योगदान छै कि कइसन खान पिन चाही कइसन खाएके छै की पियैके चाही कि हँ कि कोइ अइसन खानाइ पिनाइ खाइ जे पेटके लेल हानिकारक होइ छै जादा मसालेदार चीज नऽ खाइ सुडौल शरीर बनाबेके लेल रोज व्यायाम करेके चाही दौड़ करके चाही उठक बैठक करेके चाही आ जो भी इन्द्रासन उन्द्रासन जो भी होइ छै जो भी आसन सब जेतना भी व्यायाम होइ छै ओ सब करबाके बहुत जरुरी छै कि अपन जीवनके जीवनशैलीके कैसे नीक बना सकी कैसे सुडौल बना सकए एहि बात पर भी ध्यान देनाइ बहुत जरुरी अहि आ अपना पर हम ई खेल स्वस्थ्य जीवनशैलीमे की की योगदान छै ओ अखन हमसब देखैत आ रहल छी कि जेतना भी लोग जे हमेशा से हमर दादाजी सब भेलै ओ सब कहतै कि हमसब कबड्डी बहुत जादा खेलाइत रहली यऽ जइसे कि कबड्डी खेलै से पूरा एकदम कि बॉडीके शरीरके जे रचनामे बनावटमे शरीरके विकासमे बढ़िऑं से भए छै